में जेह्ड़ी रुट्टी बनाना ऐं कुकिंग ऐ जेह्ड़ी एह् अपने घरा आह्लें कोला स्पैशली मेरा माता मेरी मम्मी कोला सिक्खी ऐ मम्मी ते सब्भ किश शैल गै बनांदी ऐ पर में थोह्ड़ा ओह् आं में मेरे तों सारी चीजां शैल नेईं बनदियां न ते मीं जेह्ड़ा पर्सनल जेह्ड़ा मेरा फेवरट रैसिपी लगदी ऐ ओह् लगदी ऐ दस रपे दा मैगी दा पैकट कुसलै बी बनाई लैच्चै दो मिन्टैं च बनी जंदा ऐ ते मिगी ओह् बड़ा जैदा पसंद ऐ क्योंकि दो क मिन्टें च बनी जंदा खराब बी होई जा कोई चक्कर निं में कल्ले गै खाना होंदा ते शैल बनदी ऐ मम्मी कोला सिक्खेआ हा सिक्खियां ते बाकी चीजां बी है पर ओह् शैल निं बनांदा में ते मीं कुकिंग बड़ा जैदा पसंद ऐ केईं लोग इ'यां सोचदे न भला एह् इ'यां कुड़ियें आह्ला कम्म ऐ नेईं एह् कुड़ियें आह्ला कम्म निं ऐ केईं इ'यां हाब्बी आक्खी सकने भला एह्दे कन्नै इ'यां मना गी सकून थ्होंदा मनै गी शांति थ्होंदी जे किश होर कम्म करने आस्तै नेईं होऐ ते कुकिंग करी सकने रोटी बनाई सकने ऐं रोटी जेह्ड़ा बनाना ऐ ते बाकियें गी जेह्ड़ा रोटी खलाना ऐ एह्दी इक इस्सी अस व्यवसाय दे कम्म कन्नै दिक्खी सकने रसोइये जियां अस दिक्खी सकने धामे च रसोइये लग्गे दे होंदे रसोई रोट्टी बनाना कोई ओह् निं ऐ निक्का कम्म निं है मिगी जेह्ड़ा में ते हालांकि पूरी फैमली ते नेईं में खुद ताईं बनाना होना ऐं ते में भिंडी दी सब्जी मीं बड़ी जादा पसंद ऐ हालांकि ओह् इन्नी शैल निं बनदी पर में अपने कोलो पूरी कोशिश करना होन्ना कि ओह् बनै ते शै शैल बनाने दी कोशिश करना होन्ना हालांकि केईं बारी जल फकोई बी जंदी ऐ पर हां पसंद ऐ मिगी एह् रोटी बनाना होर बी मेरे दोस्त भ्राऽ न मेरा भ्राऽ ऐ बड़ी शैल रोटी बनांदा ऐ बाकी घरा दे सारे कम्म में करी लैन्ना होन्ना झाड़ू पोच्चा सफाई कपड़े धोना मम्मी कोला सारे कम्म सिक्खी ले पर बाकी नी बाकियें च हालांकि में इन्ना ठीक नेईं ऐं पर हां मीं रोटी बनाना बड़ा जैदा पसंद ऐ ते मैगी बनाना दो मिन्टें च बड़ी जल्दी बनी जंदी ऐ दकाना परा लैनी कुछ निं करना जस्ट पाने थोह्ड़े जेह् मसाले जे सब्जी होऐ ते ओह् बी पाई दित्ती बड़ा इ'यां निक्का जेहा ओह् ऐ ते फुलके होन ते खाई लैओ नेईं ते इ'यां फुल्के बी में करना होन्ना कोशिश बनाने दी पर केईं बारी हत्था गी बी सेक लगदा केईं बारी फकोई बी जंदा हत्थ पर चलो कुछ बी करा ने सिक्खा ने हालांकि पसंद बड़ी ऐ मिगी मीं खेलना बी बड़ा पसंद ऐ दो तिन्न हाबियां न मेरियां रोटी बनाना उं'दे चा इक ऐ